देखियौ परिवारमे जे छै बहुत तरहके बात छै हमरा सबके सब बात सब दिन देखने अयलिए कि जेहना हमरा आरके मैआ बाप केलकै कोइ चीजके कमी भेलै तऽ ओ चीजके मैआ बाप पूरा केलकै चाहे सुख से हुए या दिक्कत से हुए जे भी साधन से हुए लेकिन मैआ बाप केलकै ओहि समान अखन ने हमरो आरके जे छै बाल बच्चाके पूरा करि रहल छियै मानि कऽ चलू आब पढ़ेलियै बच्चाके आब काॅपी नहि छै हँ पपा हो काॅपी नहि छै कमीज नहि छऽ हे ई चीज नहि छऽ ता ओकरा समयके अनुसार ओकरा देल जाइ छै कैमे घर परिवारमे तऽ बहुत सा एना ढेर चीज छै कि बहुत दिक्कत छै तुरत्ते परिवारमे किसान आदमीके हाथमे पैसा नहि रहै छै पैसाके चलते किछु समयके देखल जाइ छै पैसा केनहो से आबै छै तऽ बाल बच्चाके देल जाइ छै आओर ओ समानके उपयोग कयल जाइ छै बहुत सब चीज छै परिवारके एकेटा बाल बच्चा नहि रहै छै परिवारो छै आओर कोइ छै कोइ साधनके आओर छै ओकरो देखल जाइ छै तऽ सब चीजके देखते हुए परिवार मे सहयोग करल जाइ छै